मुंहिंजा ग्राहक मूंसां इलाही ख़ुशि आहिनि जंहिंखे बि मां कुझु बि सिलाई करे ॾियां त उहे इलाही ख़ुशि थींदा आहिनि पाण उन्हनि खे जेके बि गलनि जा नमूना ठाहे ॾियां या थोरो घणो बि मां उन्हनि खे थोरो वर्क बि करे ॾियां त उहे पाण ॿाहिरि वञी एडवरटाइज़ कंदा आहिनि ऐं अञा ग्राहक वठी ईंदा आहिनि पर मां एॾो बि ग्राहकनि वटि पहुची कोन सघंदी आहियां एतिरा सुठा उहे ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं मां पंहिंजे हथु